कामा भायर म्हाका कॅरेम खेळपाची खूब आवड आसा आनी हांव कॅरेम इतलो मन लावून खेळटा की खूब म्हाका कॅरम खेळपाक खूब म्हटल्या खूब आवडटा आनी हांव कॅरम खुंयच्याय टायमार म्हाका कोणें आपयलोच जाल्या हांव कॅरेम खेळपाक सदांच पयली आसता की कितलोय बिजी आसल्यार सुद्दां हांव ताका सांगतां हांव येता कॅरम खेळपाक